چائلڈ لیبر ایک بہت بری چیز ہے اور آج کل یہ دنیا بھر میں پھیل چکی ہے میرے علاقے میں بھی بہت سے چھوٹے بچے ہوٹلوں پر کھیتوں میں یا پھر سڑکوں کے اوپر چائلڈ لیبر کرتے ہوئے دیکھے جا سکتے ہیں کچھ بچے جن سے زبردستی چائلڈ لیبر کروایا جا رہا ہے ان بچوں کو چائلڈ لیبر جیسی خطرناک چیز سے بچانا چاہیے اور جو لوگ بچوں سے زبردستی کام کروا رہے ہیں ان کے اوپر سخت کارروائی کرنی چاہیے اس کے علاوہ جو بچے مجبوری سے چائلڈ لیبر میں مبتلا ہیں اور اپنی گھر کے ذمہ داریاں اٹھائے ہوئے ہیں تو سرکار کو چاہیے کہ ان کے لیے وظیفہ جاری کریں